लोग हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहेना चाहते हैं इससे मैं समझता हूँ कि लोग हमेशा अपनी संस्कृति से जुड़े रहेना चाहते हैं संस्कृति लोगों के एक ऐसे समूह को को बोला जाता है जो कि आध्यात्मिक और भावनात्मक विशेषताओं का संयोजन है हम कह सकते हैं कि लोगों के एक निश्चित समूह की पहचान को परिभाषित करता है इसमें भोजन पोशाक कला संस्कृति साहित्य भाषा आदि शामिल है इसके अलावा इसमें रीति रिवाज और परंपराएं भी शामिल है जिनका प्राचीन काल से लोगों द्वारा पालन और कार्यान्यवन किया जाता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसी चीज़ जिसका लोग एक समुदाय समाज के रूप में अनुसरण करते हैं यह तथ्य को समझना महत्वपूर्ण है कि हमें एक दूसरे से अलग होने की अनुमति नहीं है यह लोगों के एक साथ रहना दूसरों के साथ सामाजिक रूप से बातचीत करना उनके क़रीब आते हैं संस्कृति एक ऐसी चीज़ है जिसे हम सभी साझा करते है यह किसी विशिष्ट व्यक्ति से संबंधित नहीं है इसमें नैतिकता मूल्य परंपराएं आदि शामिल होगी यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है हम अपने जड़ों काे विभिन्न तरीके से जोड़े रहे सकते हैं जैसे कि कला नृत्य संगीत चित्रकला साहित्य आध्यात्मिक व्यवहार हालांकि हम अभी आधुनिक दुनिया में रहते हैं लेकिन कुछ रीति रिवाज हैं जिनका पालन हम प्राचीन काल से करते हैं हम कुछ ऐसे मूल्य रखते हैं जो नैतिक रूप से संबंद्ध है सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रत्येक संस्कृति के अपने त्यौहार और परंपराऍं होती है जिन्हें वह मानती मनाती है और उनमें विश्वास करती है संस्कृतिक के बारे में सुना है इसका मूल रूप से मतलब विभिन्न पृष्टभूमि परंपराओं भाषाओं रुची और कौशल वाले लोगों का सम्मान करना उनके साथ रहना संस्कृति के लाभ कुछ के उल्लेख हैं